ہمارے علاقے میں بچوں کا اکثر رجحان دو چیزوں پہ ہے ایک ڈاکٹری اور ایک انجینئرنگ میرے جاننے والوں میں دو حضرات انجینئرنگ کر رہے ہیں اور دو میڈیسن کر رہے ہیں جس میں سے ایک مکینکل انجینئرنگ اور دوسرے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ اور میڈیسن میں ایک فارماز میں کر رہے ہیں اور ایک یونانی مڈیسن کر رہے ہیں